میں نے پہلا یہ پروڈکٹ جو لیا تھا یہ برتن ہے پلاسٹک کا کنٹینر میں نے لیا تھا بہت اچھا صاف ستھرا مجھے ڈلیور ہوا اور میں اس سے بہت خوش ہوں